हाँ बोलिए हाँ बोलिए कंचन अच्छा वो दस आने वाले हैं उनका एक्सपीरियेंस लेटर है आपके पास अच्छा ठीक है मैं लगवा दूँगी हाँ अच्छी क्वालिटी के ही रहेंगे वो लोग कब तक आ जाएंगे ठीक है मैं आज ही करवा दूँगी कल उन्हें बुला लेना कंचन हमें ये कम्प्यूटर कहाँ लगाना चाहिए वैसे ठीक है मैम ठीक है मैं बुलवा दूँगी लेकिन उन लोगों में भी एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए हाँ पता है ना कि दस ही आएंगे उससे ज़्यादा कम कुछ समय पर वो लोग आ जाना चाहिए उनको कॉल कर देना आपने ठीक है ना मैं आज ही करूँगी ये अच्छा ठीक है उन लोगों को टाइम पे बुला देना मैं आज ही लगवा देती हूँ अच्छी क्वालिटी के हाँ हाँ ठीक है